कहलहुँ हम मुजफ्फरपुरके आर्थिक स्थिति केहन रहै मुखिआ सब काम ताम नहि करैत छै की आओर सरपञ्च हँ हँ

हूँ ओ आओर जिला परिषद सब कोनो काम धाम नहि करैत छै की कोनो फण्ड तन्ड नहि अबैया आओर बस तसके साधन सब छै कि नहि मुजफ्फरपुरमे आओर अइ घरसँ मुजफ्फरपुरमे खेती सब बढ़िआँ भेलै कि नहि हँ एमहर तऽ होइत छै ओहे अभी गहुँम आलू सब आलू मकै ई सब अभी रोपेलै यऽ

ठीक छै तऽ हँ हँ ठीक छै